ناظرین اور مجسمے کے درمیان تو تعلق بہت ہی گہرے تعلق ہیں اور بہت ہی اچھے تعلق ہیں میرے خیال میں اگر کوئی انسان موجود نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی تصویر موجود ہے اور اس کو تراشا جا رہا ہو تو اس کا سب سے جو آسان طریقہ ہے کہ مجسمہ ساز جو ہوتے ہیں ان سے جا کر کے اس کا مجسمہ بنا دے اور مجسمے کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنی زندگیاں بتائی ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت دلچسپ واقعہ ہوتا ہے جہاں پر لوگ مجسمہ بنواتے ہیں اپنا اور مجسمے سے محظوظ ہوتے ہیں اور مجسمہ دیکھ کر کے اپنی پرانی یادیں کو تازہ کرتے ہیں